ہم نے بہت ساری بہت سے مختلف قدرتی خوبصورت مقام کا سفر کیا ہے جس میں کہ ایک نینی تال کلکتہ اور اور دلی کا میں نے سفر کیا ہے اور دلی میں میں نے لال قلعہ جامع مسجد جامع مسجد دیکھا ہے تو تو جب میں لال قلعہ گیا تو وہاں سے جب میں جامع مسجد سے نکل کر مینا بازار ہوتے ہوئے آ رہا تھا تو وہاں سے میں اندر اندر کے راستے سے میں لال قلعہ گیا تھا تو وہاں کا جو ایک منظر تھا وہ بہت ہی دلکش تھا جب میں لال قلعہ کو دیکھا تو مجھے مغل زمانے کی یاد یاد تازہ ہو گئی اس کی جو ان ان لوگوں کے درمیان جو محبت تھی وہ محبت ہمارے دل میں ایک پیدا پیدا ہو گئی کہ وہ واقعی جو شاہجہاں اپنی وائف سے کتنی محبت کیا کرتا تھا